जिथाम सेपथेम्बर नै रोजा नैजि थाम जिब्रै सेपथेम्बर नै रोजा नैजि थाम जिबा सेपथेम्बर नै रोजा नैजि थाम जिद' सेपथेम्बर नै रोजा नैजि थाम जिस्नि सेपथेम्बर नै रोजा नैजि थाम